हैलो तुस अज़य कैमिस्ट बोला दे मिगी केह् बोलदे जकाम ऐ ते दवाई जादा गै ऐ आहो गले गी बी पीड़ ऐ ठीक ऐ हर संडे गी बैठदा अच्छा अच्छा ते फिर पैह्लैं फोन करियै अपोइनमैंट लैना पौनी ठीक ऐ ते फ्ही में संडे गी आई जाह्गी थुआढ़े कोल